ये जो मैंने अभी आपको ऑर्डर दिया है इसपे मुझे कोई डिस्काउंट कूपन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो बताएँ तो सही कम से कम मेरे को मैं ताकी आगे के लिए जो अपना फ़ूड ऑर्डर है मैं उसे आराम से कर सकूँ और मुझे उसका डिस्काउंट मिलें